आंथ' गोदो उन्दै बारा मा मा होनो बे एसे उन्दैआव बिदिनो गामसाफोर दादों जोमग्रा जोमग्रा एरनाय दादों ओमफ्राय सिमा दादों ओमफ्राय दख'नाखौ दायाखै गिदिर सिखौ दाफेराखै दानाया बिदिनो जोमग्रा बैग्रि बिबार एरनाय फाहार बेखौ जोंना मादै सासे दंमोन बेजोंनो आङो सोलोंदों मादैया जोंनाव थानानै आंखौ बिदिनो बायदिसिना आगर एरनाय मेरला रोखोमनि बिबार बिदिनो बायदिसिना जि माबा आगरखौ फोरोंदोंमोन फोरोंदों आरो ओमफ्राय आङो बे बैग्रि बिबार आरो बे फाहारखौ बांसिन एरदों ओमफ्राय दादों जोमग्रा फिसा बांसिन दादों ओमफ्राय बे गामसा ओमफ्राय बे सिमाफोरखौ दादों आरो ओमफ्राय दा बे मादैया मादैनिफ्रायनो आं रोंनाय जादों ओमफ्राय दा मादैयाबो मालाय हाबा जाबाय ओमफ्राय मादै हाबा जानानै आङो जिखौ बे दख'नाफोरखौ सोलोंनाय जायासै ओमफ्राय बे जोमग्रा फिसाखौ बे रोंनायानो आरो गामसाखौ बे सिमाफोरखौ दा आङो बे हाबा जानानैबाबो बे गामसाखौ मालाबा मालाबा दायो आरो ओमफ्राय बे लोगोफोरजोंबो बे दख'ना बिदनफोरखौ

बिदन ओरैनो बोलानाय ओमफ्राय बे माइदिनि बेफोरखौ सोरबा लोगो जायोबा आङो दा दाफायो आरो ओमफ्राय दाथारैबो नङा दायो ओमफ्राय नै दाबो जि गामसा दानो नागिरदों गामसा दाखांनानै आमफ्राय बे दख'ना गुफुरनि बिदन दागोन आरो